आमच्या घरा कोणाक बरें ना जाल्यार आमी पयलीं कितें करतात घरा तेलाचो प्रकार करनात तेल कमी वापरतात तशेंच तीखट जेवण करनात मातशें चड सादें करतात आनी कोण बरनात ताका आमी जेवणाक पेज करून दितात पेजेक थोडें मीठ घालून दितात उकड्याची पेज एकदम बरी उरता भाजी करतासतना आमी तिखट कमी वापरून ताका दितात आनीक पोटा समज तशें गरमी आसा जळजळटा जाल्यार आमी ताका ताक पिवपाक दितात घटसाणीक जावं अशक्यताय आयला समज घट्टसाणीक नाचण्यांचें सत्व एकदम बरें नाचण्यांचें सत्व आमी कशें करतात उदक थोडें दवरतात तातूंत भितर नाचण्यांचें पीठ करून हाडिल्लें उरता तें घालतात गोड घालतात आनीक सगळें मिक्स करून बरें करून ये करून तें दाटशें ताका पिवपाक दितात तातूंत जाय जाल्यार दूद घालपाचें दूद समज नाका जाल्यार घालना जाल्यार काय जायना आनी तें पिवपाक दिवपाचें सांजे वेळार अशी फुटी च्या दिल्यार जाता दिता आमी तातूंत बरोबर टोस्ट खावपाक मदीं मदीं मद मदीं एक लिंबाचें सरबत दिता आमी लिंबाचें सरबत करतासतना तातूंत लिंबू आनी साकर घालून मीठ घालून मातशें गोड अशें करून आमी ताका पिवपाक दितात पित्ताचो समज त्रास आसल्यार जाल्यार आमी ताका उपमाचें सरबत तातूंत भितर उपमाचें सरबतांत वेलचीची पूड साकर मीठ अशें सरबत करून पूण ताका अशें दोन दोन वरान पिवपाक दितात शिंयाळ्याचें उदक पिल्यार बरें खंयचोय जर कसलेंच दुयेंस आसलें जाल्यार शिंयाळेचें उदक पिवपा दितात ताजे बरोबर आमी ताची खातली तरणी खातली खावपाक दितात

जेवपाक समज वचना जाल्यार तोंडा रूच ना जेवपाक वचना जाल्यार ताका आमी शिंयाळाचें उदक दितात तशें आमी रव्याचो बोड पातळ बोड असो करून आमी ताका पिवपाक दितात अशें प्रकाराचें आमी बरें ना ताका अशें पदार्थ करून शिंजोवन आमी ताका दितात